औ आंथ' मेथाइखौ खोनासंनो जोबोत मोजां मोनखायो आरो आङो जेन'बा आं हारसिं जेनबा फिसाफोर स्कुलाव थांबा हारसिंबो थानाय जायो नालाय ओरैनो दामग्राबो मिउजिक जेन'बा देक फिसा बो दंनालाय बेखौ दामनानै आं ओंखाम ओंख्रि सङो थांलाय फैलाय खामानि मावो जोबोत मोजां मोनो आं गान खोनासंनो आरो हिन्दी खौबो मोजां मोनो बर'खौबो मोजां मोनो ओमफ्राय बर'नि आवबो बिदिनो आङो आङो बांद्राय रंजानाय एकदम माबानि रमान्टिक आमफ्राय एकदम गोदान मर्दान सं बेफोरखौ बांद्राय माबाया एसेबां इन्थारेस्ट गैया खालि आङो इम'सनेल जेन'बा एसे दुखुहां माहां बिदिखौ जोबोद मोजां मोनो आङो खोनासंनो हिन्दी आवबाबो हिन्दीनि बे एसे गेजेर खलबनि आलखा यानिक आमफ्राय उदित नारायन बिदिनो ज'ज' सानैजों ज'रा खननाय बिसिनि गानखौ जोबोत आगोल निफ्रायनो मोजां मोनखायो आर दासिमबो खोनासङो आं बिसिनि गानखौ जोबोत मोजां मोनो आं गान खोनासंनो मोनबासो जेनबा गोसोखौ स्रां मोनो माखासे बिदिनो थेनसन लानाय माखासे माबानाय बिदिनो गान खोनासंनानै जोङो एसे थाइम फास खालामो आरो जेनबा फिसा फोरखौबो थांलाय फैलाय स्कुलाव रोगानोसै आरो न'आवबो खामानि मावफैसै ओमफाय बिदिनो गानजोंबो लोगोसे खामानियाबो एरो ओंखायनो गानखौ खोनासंनो गानखौथ' बयबो बांसिनानो जेनोबा नायनथि फारसेन्ट नायनथि फाइफ फारसेन्ट आनो गान खोनासंनो बायबो मोजां मोनो दानि जेनोबा दानि उन्दै मर्दान गथ'फोरबाबो उन्दैफोरबाबो बा माबाफोरबाबो गोदोनि मानसिबाबो गान गाना मोनसे मानसिनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो मोनसे मानसिनिखौ एसे जेनोबा माबा होनाय रंजा होबोनाय बा एसे दुखुनि समाव एसे सहाय होबोनाय बिफोर बिनो आरोखि गाना बयनिबो थाखाय जोबोत मोजां खोनासंनांगौबो इन्टारेस्ट लानांगौ सम सम गानजोंबो लोगोसे बोथोरनि बोथोर बैसो जेन'बा रंजानाय समाव रंजानायनि बोथोर जेन'बा दुखुनि समाव एसे दुखुनि गान खोनासंनो लुबैयो अखनबा माबानो बिदिनो मर्दान गान खोनासंनो दानि माबायाथ' सिंगाराथ' अनेक मर्दान मर्दान गान ओंखारबोबाय जों खोनासं जोबनोसो हाजोबा थाइम सोलाबैआव खिन्थु जों गोदोनि गेजेर खल'बनि गानखौनो बेस्त मोनो आरो आलखा यानिक उदित नारायन बिसिनि जावजा गान खननायखौ ओमफ्राय बर'आवथ' बर' बिदिनो बर'निखौबो दुखुनि एसे दुखुहां माहां बेफोरखौ मोजां मोनो ओमफ्राय बैसागु बोथोरनिआथ' बैसागु रंजानाय बेनो जोंनि बर'नि बेस्त दामनाय देनाय बेफोरबायदि फक संफ्रा बैसागु बरायनाय बैसागु गोदान बोसोर बरायनाय बेफोरबायदि गाना जोंनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानायखा आमफ्राय बिदिनो बोसोर इंराजि बोसोर गोदान बरायनाय जेर'खम हेफि निउ इयार बेफ्राव गोदान रंजानाय आर आलादा गान फैलायबाय बेफोर मोजां मोनजोबो आरो बोथोरनि बोथोर गानखौ जेन'बा इन्टारेस्ट लायो आरोखि मोजां मोनो जोङो एसेनोसै